हा चांहि जे विषय में मां तव्हांखे पूरी जानकारी ॾई रहियो आहियां सुबुह सां असांजे समाज में अजकल्ह अहिड़ी आदतु पइजी वई आहे की उथण सां सुबुह जो चांहि खपे चांहि ठाहिण जो तरीक़ो असां सुबुह सां पहिरयों पाणी विझी करे पे पाणी विझी करे टकाए उनखे पाणी खे उनखां पोइ खंड चांहि पत्ती टकाए वरी उनखां पोइ खीर विझी करे उनखां पोइ असांजो अदरक विझी करे इलायची विझी करे सुठे सां उनखे टकाए करे चांहि खे लाहे करे छाणे उहा पीअंदा आहियूं उहो असांखे सुबुह सां पहिरयों उथणु वक्तु खपे उनखां पोइ ब्रश करे फ़्रेश थी वेहंदा आहियूं उनखां पोइ ॿीहर चांहि खपे उनखां पोइ पी करे नास्तो पाणी कंदा आहियूं उनखां पोइ चांहि पी पीअण जी इच्छा थींदी आहे की ऐं वरी पियूं हिनकरे चाहिं नास्ते खां पोइ बी पीअंदा आहियूं हितां खां पोइ वरी पोइ पंहिंजे कम ते वेंदा आहियूं उते बि लगंदो आहे की भई हाणे मंझदि जी रोटी खाई वरिती आहे हाणे वरी चांहि खपे वरी चांहि पीअंदा आहियूं वरी शाम जो सते वॻे छऐ खां पोइ सते ताईं वरी चांहि पीअंदा आहियूं वरी पंहिंजो कमकार खां वापिसि पंहिंजे घर पहुंचंदा आहियूं रोटी पाणी खाई करे राति जी उनखां पोइ वरी लगंदो आहे की भई हाणे चांहि पी करे उनखां पोइ थोरो वॉक कजे चांहि पी करे वरी वॉक ते निकिरी वेंदा आहियूं घुमी फ़िरी करे लगंदो आहे हाणे बसि हाणे ठीकु आहे हाणे असांजी चांहि जी इच्छा पूरी थी वई इन करे वापिसि पोइ अची पंहिंजे घर में सुम्हीं पवंदा आहियूं वरी उहेई कहाणियूं वरी चालू थीदियूं आहिनि सुबुह जो वरी चांहि उहेई हिसाब किताब वरी रहंदो आहे इन करे ईअं ई चांहि जी असांजी इच्छा आहे असांजे समाज में ॾाढो वधी रही आहे